हां जी बोल्लो कु'न बोल्लो हंजी मखीर लैने आह्ले बोल्लै दे अच्छा अच्छा तुस बोल्लै ने हां जरो असें मखीर बेच्चना ते तुस लैह्गे मखीर ओह् में दिक्खो जरो में मखीर में मिकी में जित्थूं मिकी दो रपेऽ थ्होन में उत्थै बेच्चना निं में द'ऊं त्रै बंदे होर पुच्छेआ ते मी जित्थूं भई द'ऊं रपेऽ लभगन अपने में बच्चे पालने न ते में उत्थै गै उत्थै गै बेच्चना मखीर तां भी में बडलै औङ थुआढ़ी दकानै रे ई ते हून अ'ऊं भी में इक द'ऊं बंदे ई होर पुच्छेआ ते उ'नें मिकी भाऽ थोह्ड़ा तुसें ठीक दस्सेआ हा मिकी भाऽ में तां तुसें ई फोन कीता हां कोई निं मखीर दिक्खो तुस मखीर शैल दिक्खने ई शैल गाढ़ा मखीर इ'यै नेहा मखीर तुसें ई कुतै निं लब्भना

में आक्खै ना प्योर मखीर ऐ पूरा प्योर अस रौह्न्नें इत्थै आं जरो कनथाड़ी रौह्न्ने आं अस ऐं कोई निं हां किन्ने बजे खोह्लने ओ तुस दकान अच्छा दस्स बजे खोह्लने निं ते में मखीर मेरै है कोई कम से कम प'ञां किल्लो मखीर ऐ द'ऊं पीपे भरियै रक्खे दे में ते ओह् मखीर अ'ऊं बडलै आई जाह्गा ते पैसे थ्होई जाङन निं

हां ठीक ऐ अ'ऊं पुज्जी जाह्गा हां कनसाल रौह्न्ने प्योर मखीर तुसें में आखना अजें कल्ल अत्तरूं कड्ढेआ प्योर मखीर में अपने हत्थें ओह् लाए दा मखीर लाएदा में इत्थै मेरा कम्म गे इ'यै ऐ मखीरै दा प्योर मखीर तुस चैक्क करी लेएऔ तुस पूरा चैक्क करियै में तुसें थोह्ड़ा मखीर लैना इ'यां निं में तुसें आक्खै ना महां चैक्क कराना मखीर ऐसी गल्ल निं ऐ चैक्क कराना में तुस चैक्क करगे तां तुसें ई में देना तुस आखगे गारंटी देई ओड़ो तां देगा इ'यां नेईं एह् गल्ल थोह्ड़ी ऐ तुसें ई में बेकार मखीर देगा ना एह् गल्ल निं ऐ निं ओह् गल्ल ते है तुस ते भी हून अग्गें बेचना पौंदा तुसें अग्गें मिगी पता ऐ थुआढ़ा पूरा अबा असें बी बेचना होंदा असें बी द'ऊं रपेऽ कमाने होंदें तुस अच्छा मिगी दिक्खों अस मेह्नत करने तुसें अग्गें बेचना गै ऐ बा अस मेह्नत करियै जैदा ओह् करने साढ़े उप्पर इ'यां निं ना करो ओह् केईं केईं बंदे होंदे जरो बिच बिच ओह् छड़ा मखीर कढ़दे थोह्ड़े ओह् छड़ा लैंदे खंड मलाइयै ते बस ओह् अग्गें बेच्ची ओड़दे लेकिन जेह्का अस असली आपूं कड्ढने अपने हत्थें कड्ढने मखीर प्योर मखीर कड्ढने ऐसी गल्ल निं ऐ ओह् तुसें ई अस सवेरै देई ओड़गे तुस दिक्खी लैएओ चैक्क करी लैएओ अगर झूठ हंजी बडलै औह्गा उठी अ'ऊं ठीक ऐ मा'राज ठीक ऐ नमस्ते ठीक